हमारे यहाँ पाँच से दस घंटा लाइन रहती है कभी कभी बिजली दो तीन दिन के लिए गायब जाती है तो किसानी के काम में सिंचाई में दिक्कत होती है फसल सूखने लगती है और जिस टाइम फसल को पानी देना होता है उसी टाइम लाइन चली जाती है तो फसल बर्बाद हो जाती है और सूखती फसल को देख देखते हुए हमको काफी तकलीफ होती है और घर में भी आजकल ज़्यादा काम बिजली के ऊपर भी ही निर्भर हो गया है पीने के लिए पानी है तो बिजली से ही चलाना है पशुओं को नहल पिलाने के लिए बिजली से पानी निकालेंगे तो वही पिलाएंगे

लाइट रहती है रात में तो खाना बनाने के लिए आराम मिलता है जाड़े के टाइम में काफ़ी अंधेरा हो जाता है उस टाइम में बिजली नहीं है तो लगता है कि सुनसान हम जंगल में हैं जब टाइम रहती है तो लगता है कि शहर जैसा माहोल में हैं

गर्मी का टाइम होता है उस टाइम में हवा की जरूरत होती है तो पंखा कूलर चलाते हैं तो वो भी समस्या है उमस हो जाती है गर्मी के मारे बच्चे परेशान होते हैं बूढ़े परेशान होते हैं लाइट रहने से तो हवा चला लेते हैं पंखा चालू करके हवा मिल जाती है जाड़े के टाइम में काफी अंधेरा हो जाता है दिन में भी अंधेरा रहता है टाइम रहने से तो थोड़ा अराम मिलता है बरसात के टाइम में अगर लाइन लाइट चली जाती है बिजली तो बरसात के टाइम में अक्सर करके कीड़े मकौड़े जमीन से निकलते हैं इधर उधर तो उस उस भय बना रहता है कि भाई लाइट है तो प्रकाश है थोड़ा हिम्मत है ये सब सारी समस्याएँ होती हैं बिजली के चले जाने के बाद और कभी कभी तो तीन तीन चार चार दिन जब गायब हो जाती है तो काफ़ी सामना दिक्कत करना पड़ता है पहले तो कुआँ से पानी रस्सी से निकाल लेते थे हैंड पंप भी था तो उसमें भी हैंडिल मारकर निकाल लेते थे लेकिन अब क्या है समरसेबुल का इस्तेमाल नीचे फिर पानी निकालना होता है तो उस टाइम में काफी परेशानी होती है और जब मोटर लग गया तो भई हेंड पंप भी बिगड़ गया कुआँ भी चला गया तो जब बिजली चली गई तो फिर समस्या तो झेलना पड़ता है जहाँ चार बाल्टी पानी चाहिए वहाँ एक गिलास भी मिलना मुश्किल हो जाता है